हेलो कहू ने की सभ लेबैके छै जी हाँ सब्जीके खेती करै छी मण्डीमे पहुँचाबै छियै की सब्जी लेबैके है अहाँके हम अभी तऽ सीजन सीजनके हिसाबसँ सब्जी सभ मिलै छै जैसे कि अभी हमरा पास भिण्डी हो गेल परवल है अभी टमाटर हो गेल आओर हरियर सब्जीमे ई सभ यानि कोबी हो गेल ई सभ यानि बढ़िआँ यानि खूब ताजा ताजा सब्जी सभ मिल जायत अहाँके रेट से जब मण्डीमे हम सभ पहुँचाबै छियै तऽ उहे रेटके हिसाबसँ जे मण्डीके रेट रहलक उहे रेटसँ दै देलीह अहाँ अगर हमरा घरसँ आकर ले जाइ छियै तऽ उहेमे दू चारि रूपि दू तीन रुपिआ एन्ने ओन्ने करके अहाँके मिल जायत सामान जी वहे तऽ हम तऽ कहिये कहले छलीह कि जे अहाँ आउ आओर सब्जी हमर देखु यानि जे सब्जी है यहाँके सब्जीके बारेमे जे ताजा ताजा सब्जी मिलत जे मण्डीके रेट हौते से एक रुपिआ दू रुपिआ जे हमरा वहाँ जाइ छी भाड़ा लगाके तकरा बाद वहाँ जे मण्डीके रेट खुलै छै उ हिसाबसँ वहाँ लै छै तऽ ओहि हिसाबसँ अहाँ मण्डीसँ एक बेर पता कर लू की रेट है ओहिसँ एक रुपिआ कममे हमरा खनसँ सामान उठा सकली है अहाँ

हँ तऽ हूँ अहाँके कहलीह ने कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ देब अहाँ जेबै सब्जी लाबै ओ सब्जी ताजा सब्जी मिलतै तऽ अहाँके आइ नहि बिकलक बिहान बेचबै तैयो सब्जी ताजे रहते एहिसँ सब्जीके रेट जे रेट जे चलि रहले है जैसे कि परवल हो गेलै तऽ अखनि बीस रुपिये बाइस रुपिये पच्चीस रुपिये नहि बिकै छै लेकिन अहाँ थोकमे लै लए जेबै हमरा से थोकमे लै जेबै तऽ अहाँके उहै अठारह रुपिये सतरह रुपिये अहाँके भी लगा देब

ठीक छै तऽ फिर अहाँ सोच विचार लू तेकरा बाद आके हम अहाँके फिर बादमे बात करै छी काहे लअ कुछ सब्जी खेतमे पड़ल अछि ओकरा हम सही जगहपर ओकरा रखै जाइ छियै ठीक छै